गोंयची ट्रॅडिशनल गेम्स म्हळ्ळ्यार खोखो लगोरी मागीर गिली डंडा सो आत हीं गेम्स आसा पय ट्रॅडिशनल गेम्स सो हीं हीं भुरग्यां सोशल रुल्स डॅवोलॉप करपा हॅल्प करता सो हातुंतल्यान भुरगीं एत एथीक शिकता माय तांक सोसायटी वांगडा वागपा क शि कशें वागप तें क शिकता पय माय तांक तें ही गेम खेळोन डिसिजन क्वीक डिसिजन कस करप माये डिसिजन आस ते एप्लाय कश करप आनी हाजे वांगडा दुसऱ्यां दुसऱ्यां बरोबर एक एकजूट जावन हेळोप हें सगलें ते भुरगीं ट्रॅडिशनल गेमींतल्यान शिकता सो आत हीं ट्रॅडिशनल गेम्स आसा पय ही एक भशेन तुगे प्रिवियस जॅनरेशना आस पय एन्सॅस्ट्रल्स तांची नॉलेज ती पास डावन करप सो ही तेंची प्रिवियस कितें कल्चर आस पय हीं गेम्स सो हीं प्रिजर्व करपा लागून आमी ट्रॅडिशनल गेम्स आत पसून खेळटात